जय झूलेलाल पिछ्ले कुझु सालनि में नृत्य में काफ़ी बदलाव आयो आहे इआ ॻाल्हि सही आहे हिक तरफ़ सां ॾिठो वञे त इहो ॾाढो मनोरंजनु पूर्वक आहे हाणे असांजा ॿार कई तरह जा अलॻि अलॻि प्रकार जा डांसूं सिखण था कनि था अहिड़ी अहिड़ी डांसूं आहिनि जहिंजा नाला बि न चई सघजनि बचाटा बैले हिप हॉप अलाए कहिड़ा कहिड़ा आहिनि पुराणा नृत्य नए नृत्यनि खां केतिरा ई भिन हूंदा हुआ असां वटि अॻिए असांजी शादियुनि में छेॼ कंदा हुआ ऐं लाॾा ॻाइंदा हुआ हाणे त उहे बिल्कुलु लुप्त थी विया आहिनि पुराणे ज़माने जे नृत्यनि में अॻिए झूमर विझंदी हुयूं लेडीसूं रूमाल खणी हाणे त अलॻि अलॻि तरीक़नि जा प्रॉप खणी डांस कबा आहिनि ॾिठो वञे त इहो समय सां ॿदिलण जो हिकु वीचारु आहे नृत्य सां माण्हू पंहिंजी ख़ुशी ऐं सुख ॾेखारींदो आहे नृत्य करण में कोई बंधन न हुजणु खपे समय समय सां सभु कुझु बदलाव थींदो आहे जय झूलेलाल